हम योग करते हैं बचपन से योग करते हैं हम लोग छोटे छोटे थे त हम लोग कुश्ती लड़ते थे अखाड़ा में लड़ते थे उसके बाद हम लोग बाबू रामदेव बाबा आए और थोड़ा उन लो उनका भी हम लोग टी वी में और यह सब में देख करके हम लोग योग करने लगे योग करने से हमको बहुत फ़ायदा होता है अभी हम लोग का उमर चौवन बरस का हो गया है लेकिन हमको लगता है कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है दौड़ना धूपना योग करना योग करने से एक दम शुद्ध शरीर रहता है जैसे कि कोई दिक्कत नहीं आती योग करने से योग करने से हम लोग बहुत दिन जी सकते हैं जैसे में कि सुबह सुबह उठे आप एक घंटा योग करने लगे दंड बैठकी मारना है सपाट मारना है और दस मिनट अपना हाथ एक ही तरफ़ एक ही जगह ले जाइये फिर पैर जो अपना दस मिनट एक तरफ़ ऐसे ऐसे करिये फिर ऐसे ऐसे पूरा अब हिलाते रहिये योग में बहुत फ़ायदा है योग हम लोग जब करने लगते हैं तो एक एक घंटा आधा आधा घंटा वह सपाट मारते हैं और दंड बैठकी मारते हैं और जो है कि उल्टी कूदते हैं खड़ी कूदना कूदते हैं ऐसे ऐसे करके हम लोग योग करते हैं योग करने वाले आए देख लीजिए बाबा रामदेव के ही देख लीजिए वे जो है कि बूढ़े हो गए हैं फिर योग करने से लगते हैं कि वे पंद्रह सोलह साल के बच्चे हैं ऐसे ऐसे योग करने से फ़ायदा होता है हमारे बगल में एक बूढ़े हैं वे बराबर योग करते हैं वे पैदल कम से कम तीन चार किलोमीटर दौड़ते हैं वह अस्सी नब्बे साल के हैं वह एदम आय भी देखना ताकना सब योग कहते हैं कि हमको जब से योग कर रहें हैं तब से हमें कोई बीमारी नहीं आता है आ आता भी है तो आराम से जो है कि चला जाता है योग करने से हमेशा शरीर फरहर रहता है और जो है जल्दी तो आपको कोई वह नहीं होगा योग बहुत ज़रूरी है योग करने वाले को फ़ायदा ही फ़ायदा है देखिए जैसे कि कोई भी आदमी है जो भी है योग थोड़ा बहुत करना चाहिए उसको नहीं करेगा थोड़ा दिक्कत उसको बढ़ौती में आएगी इसलिए हम लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर अपना योग करना चाहिए नहीं ज़्यादा समय निकलता है एक घंटा घाटा सुबह निकालिए घंटा घंटा शाम को निकालिए उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा और इससे कोई दिक्कत आपको हानि नहीं होगी लाभ होगा